हम जे क्षेत्रसँ छी ओ ग्रामीण ग्रामीण इलाका अइ ग्रामीण इलाकामे लड़की बच्चाकेँ उच्च शिक्षाकेँ लेल ओतेक प्रेरित नहि कयल जाइत छै मुदा आब धीरे धीरे गामोमे एहि रूढ़िवादिताकेँ हटा कऽ विकास दिस जा रहल छथि हमर परिवार आ हमर माता पिता हमरा पढ़ाबय आओर हमर लक्ष्य पाबयके लेल हमर सङ्ग दैत छथि मगर हम चार्टर अकाउन्टेन्टकेँ आगाँ आकांक्षा रखने छी आ हम एहि लेल पढ़ाइ कऽ रहल छी हम सोचने छी कि हमर स्नातक पूरा भेलाके बाद हम तैआरी करय लेल कोनो शिक्षण संस्थान जायब अखन धरि कोनो कोचिंगके चयन नहि केलहुँ हेँ लेकिन हम एहीपर ध्यान देने छियै सी ए मे प्रवेशके लेल एकटा परीक्षा होइत अछि जकर तैआरी हम सेहो एखनेसँ कऽ रहल छी आओर स्नातक जकर पूरा भेल रहैत छै ओकरा सीधा सी ए इण्टरकेँ परीक्षा देबय पड़ैत छै आओर हम सोचने छी कि हम स्नातक कयलाके बाद सीधा सी ए इण्टरकेँ परीक्षा देबै आओर एहिके लेल हमर माता पिता आओर भाय हमरा प्रेरित कयलनि अछि